नमस्ते

सर ये गोल्डेन मसाज है और प ये लोटस है फ्रूट है मिक्स है कौन सा आपको चाहिए आपको गोल्डन फेशियल सब से बेस्ट कहते हैं आपको कौन सा कराना है तो तीनों बेस्ट सर लेकिन सब से गोल्डेन जी नहीं नहीं हम लोग अपने यहाँ ही करते हैं हाँ सब होता है हाँ सबका अलग रेट रेट है किसी का दस हजार है किसी का पन्द्रह है ज्यादा दूर नहीं है बलसता है न इधर ही है नहीं हम लोग घर पर नहीं आते हैं अगर आप लोग को फेशियल कराना है तो आप लोग हमारे दुकान पर आइए हम लोग घर पर नहीं जाते हैं फेशियल करने क्योंकि हम लोग अपने ही करते हैं प्रोडक्ट अच्छा हम यूज़ करते है लोकल नहीं रहता है देख कर अपना हम लोग माल लाते हैं उसी के हिसाब से हम लोग अपना यूज़ करते हैं फेशियल का कम से कम साढ़े तीन घंटा लगता है क्योंकि फेशियल में तीन स्टेप होते हैं पहले उसमें क्या है आइब्रो करो फिर ब्लीच करो फिर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप होता है हाँ उन सब को ले कर आपको समय लगेगा दिनभर लग जाएगा क्योंकि ही इतना होता है एक के बाद एक के बाद होगा पहले आपका फेशियल होगा फिर उसके बाद आपका वैक्स होगा वैक्स का हाथ का होगा पैर का होगा सबका अलग अलग चार्ज है जी जी वो प्रोडक्ट जो एक्सपाइर हो जाता है उसके साथ ऐसा होता है हम लोग का प्रोडक्ट अच्छा कंपनी का है हम लोग गारंटी के साथ करते हैं

बहुत कुछ बा हेयर कटिंग ब्लीच फेशियल ए अस्कर्ब आपको जो करवाना है हेयर स्टाइल ब्यूटी पा अरे वो पार्लर मेकअप मेकओवर हेयर स्टाइल आपको क्या करवाना है हाँ सर ए टू जेड